हेल्ल' आङो मिडिया निफ्राय बुंदों औ औ मिडियानिफ्राय बे बे चिरां डिस्ट्रिक्ट इडुकेस''ननि कुवालिटिआ माबोरै बेनि सायावनो नोंथांखौ सारखौ बुंजानो लुबैदों माबायदि आवगायदों आवगायाखै

औ

औ औ

औ

निस्सय नोंथां नोंथांमोना सारमोना फोरोंगिरिफोरा बिराद खस्थ' खालामदोंना बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फिथायखौ मोननो हादोंना बे ऐत्स एस एल सि एक्जामिनेसोनखौ मोजां खालामनो हानायनि उद्देस्स' जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' खालामदों खालामदों निस्सय ना

होमबा जोङो सारमोननि जेनोखि खस्थ' खालामनाय बे फिथाया मोजाङै थायबाय ऐत्स एस एल सि एक्जामा आसामनि गेजेराव सेथि जायगा मोनबाय दा बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाया बिदिनो जे बिथांमोना जेरोखोम सेस्था खालामनानै बा खस्थ' खालामनानै रिजाल्टखौ मोजां खालामदों गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोजां खालामनो नाजाथों होननानै जोङो मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनाय जागोन